वर्तमान समय में हमारे घर दो भैंस एक गाय दो बकरी एक बकरा है जिनको हमने पाल रखा है इनको खिलाने के लिए भूसा पुअरा बरसिंग चरी और वर्तमान समय में हम गाजर की ऊपरी जड़ खिला रहे हैं और इन जो भैंस दूध दे रही है उसके लिए सामान्यतः हम खरी चुनी और दरुवा हरी घाँस बाजरा आदि यह लोगों को खिलाते हैं और ही समय हरी भैंस जो दूध देती है उन लोगों को हरा हरा चारा देने से दूध का उत्पादन बढ़ता है और इन लोगों को जितना ही पौष्टिक आहार दिया जाएगा उसी हिसाब से यह दूध में उत्पादन करते हैं और उत्पादन अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम अनेकों प्रकार के अथवा पशुहारों का उपयोग करते हैं जैसे खली हो गया उसके बाद चने की चुनी बाजरे का सत्तू गेहूँ का दरुआ आदि खिलाने से दूध का उत्पादन बढ़ता है और पशु पालने से हमें दूध प्राप्त होता है जिससे घर में सभी सदस्य को खाने में उपयोग करते हैं और दूध से ही दही घी मन्ठा आदि प्राप्त होता है और पशु पालने से जो पशु का गोबर होता है उनसे हमारे घरों की माताएँ बहनें उपली पाटती है जिससे खाना बनता है और ठंडी के समय में उसको जलाकर अलाव के रूप में प्रयोग किया जाता है भैंस या गाय पालने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि घर में जो भी खाना बचा हुआ है वह व्यर्थ ना जाए उन लोगों को डाल दिया जाएगा तो वे सब खा जाएँगे और पशु पालने से हमारे घर हम कि जो कि किसान है हमारे घर जितना भी भूसा होता है वह लोग आसानी से खा जाते हैं और खेत खेती करने वाले का यह है कि जितना भी खेत में अपशिष्ट घास है उन लोगों को उनको निकालिए तो कहीं फेंकना पड़ेगा अगर आपके पास पशु हैं तो उन लोगों को डाल दो वे लोग आसानी से उसको खा जाएँगे तो इसमें दो फ़ायदा हुआ जो कि आपको फेंकना भी नहीं पड़ेगा और दूसरा आप जो पशु पाले हैं उसका भोजन भी हो जाएगा और आज के समय में सभी लोग पशुओं को एक व्यवसाय के रूप में भी पाल रहे हैं जिनसे कि अधिक मात्रा में भैंस पालने से सर्वप्रथम दूध का व्यापार दूसरे नंबर पर उसका जो गोबर है खेतों में डालने के लिए भी बेचा जाता है और अगर भैंस पाल कर उसको बेचते हैं तो उससे भी अच्छी इनकम होती है और बकरी पशु पालन में ही बकरी आती है बकरी पालने से जो कि बकरा होता है उसका भी एक तरह से व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है और बकरी का जो दूध है वह इस समय जो डेंगू रोग है उसके लिए बकरी का दूध बहुत ही मोश्ट बाना जाता है जिनसे कि अगर दो दो या तीन दिन सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पिला दिया जाता है तो इससे डाक्टरों का कहना है कि प्लेटलेट्स की बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होती है तो बकरी पालने से भी अनेक फ़ायदा है जैसे बकरी आप पाले हैं घर में किसी भी प्रकार का दाना खाना जो भी बचा कुचा है डाल देंगे तो वह खा जाएगी अगर वही बकरी या पशु नहीं पाले रहेंगे तो खाना बचेगा उसको अनेत्र जगह फेंकेंगे तो वह गंद फैलाएगा